आङो रनजित माइ गाइयो रनजितखौ आङो माबानानै सावन मासावनो गायग्रो नांगौ सावन मासाव गाइयाबा रनजित माइया जेनबा माबायो थबसा जायो थानदायाव बे ओंखारनो रोङा बेनिखायनो बेखौ गरमा गरमि गायनांगौ ओंखायनो जों सावन मासाव फोजोबो बे माइखौ जेला सावन मास बायनानै गाइयो बे माइया ओंखारनो रोङा ओंखायनो जोङो बे माइखौ आवगाय गाइयो माइया बेयो गदाय गायबाथाय आवमा जा सोबो ओंखायनो जोङो बे माइखौ आवगाय गायनाय जायो जों माइखौ बोथोर नायनानै जों बे माइखौ माबायाव फोनाय जायो आरोखि जेत आसाराव फोनाय जायो आसाराव फोयोबा एसे गदाय जायो नालाय जों जेत आसाराव फोनानै जोङो बेखौ गाइयो ओंखायनो जों थाब गायनांगौ बेखौ थान्दा बोथोराव बेखौ ओंखारा होन्नानै बेखौ गाइया जेन'बा सावन मासयावनो गायग्रोनानै थाब ओंखारो नालाय बे माइया ओंखायनो जों बेखौ थाब गायग्रोयो थाब गाइयाबा बेयो आवमा सोबो मानसिफ्रा होनो भाद्रयावबो गायजायो सावन जोब्बाबो गायजायो होनो बेनिखायनो जोङो मालायनि खोथा लाया लाबानो आं मोजां मोनो आसाराव गायनायानो साबसिन जानाय मोनो आं आसाराव गायब्ला बे रनजिता थाब ओंखारो जेन'बा आवमाबो सोबनो मोनला जेन'बा गुग्लाबो जाला एखनब्ला बारबो लोगो मोनगोन नालाय बेनिखायनो जोङो बे माइखौ सिगां गायग्रोनाय जायो